हा हलो हरि ओम अड़े भैया मां न तव्हांजे रेस्टोरेंट में सुब कल्ह आई हुअसि हा अड़े मां न तव्हांजे कल्ह रेस्टोरेंट में आई हुअसि त मां बिरयानी खाधी त मतलबु मूंखे ॾाढी वणी हुनजो टेस्ट ॾाढो सुठो हुओ त मतलबु तव्हां पंहिंजे कारीगरनि सां ठाहिराईंदा आहियो अच्छा मूंखे हुन जी रेसिपी खपंदी हुई तव्हां ॾेई सघंदा आहियो छा अच्छा असांखे टेस्ट ॾाढो वणियो त मां चयो जीअं असां घर में बि ठाहियूं त तव्हां थोरो रे ॾियो रेसिपी रेसिपी न मिली पाईंदी अच्छा अच्छा बाक़ी रेसिपी न ॾेई सघंदा आहियो अच्छा त ठीकु आहे पोइ असां ईंदासीं खाइण मुंहिंजी फ़ेमिली खे ॾाढी वणी हुई तव्हांजी इहा

त ॿियो छा ठाहींदा आहियो तव्हां रेसिपी में हुन ॾींहं मां पुछियो त सही तव्हां खां मटन ऐं मुर्गो मच्छी सभु मतलबु मिलंदो आहे न त होम डिलीवरी कंदा आहियो त कहिड़े मे मेल मतलबु तव्हां खां घुरायूं त होम डिलीवरी मतलबु चोवीह कलाक या कोई मनु अच्छा अच्छा अच्छा ॿारहें बजे ताईं मतलबु होम डिलीवरी थी वेंदी अच्छा अच्छा पूरे घर में जीअं देगड़ी अचे थी पेई अच्छा ऐं मतलबु तव्हांजा कारीगर मतलबु वेंदा आहिनि किथे ठाहिण या ख़ाली रेस्टोरेंट में ठाहींदा अच्छा मतलबु हुते ई रेस्टोरेंट में ॾींदा जेके बि ठाहींदा त

ठीकु आहे हाणे मुंहिंजा ॿार अचण वारा आहिनि न छुट्टियुनि में पोइ मां ईंदीसांव तव्हांजे रेस्टोरेंट में जी जी जी

त कूपन मतलबु केतिरे ॾींहंनि ताईं मान्य हूंदा आहिनि हा हा हा मूंखे हा न इअं त असांखे सभु सही लॻियो उहो ई तॾहिं त तव्हांजी बिरयानी ॾाढी टेस्टी लॻी असांखे त उहो ई तॾहिं सोचियोसीं कि रेसिपी मिली वञे हाणे तव्हां चयो था रेसिपी कान ॾेई सघंदव त भैया ॿारनि खे हुते ई वठी ईंदासीं हुते ई खाई वेंदा ॿार पोइ मुंहिंजा जिननि खे खपेनि उहे पार्सल वठी ईंदा अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा उहो त सभु तव्हां पहिरीं ॿुधाए चुकिया आहियो सभु सामान हलो ठीकु आहे पोइ जीअं ॿार अचनि था पोइ तव्हांखे कॉन्टेक्ट कयूं था

जी जी तव्हां ज़रूरु

हा हा हलो ठीकु आहे हा हा मुंहिंजा ॿार ईंदा त हिकु पार्टी बि रखंदासीं त हुनजी बुकिंग वग़ैरह बि तव्हां खां ई पोइ कराईंदासीं हा त बुकिंग मतलबु तव्हांजी बुकिंग घणा ॾींहं पहिरीं थींदी आहे पोइ हुनजो चार्ज छा आहे अच्छा अच्छा सीट जे हिसाब सां त काननि न मतलबु कि घणा पर्सन ईंदा या छा प्लेटुनि जे हिसाब सां

हा स्नैक्स में बि आइटम रखंदा हूंदव रोस्ट वग़ैरह

अच्छा अच्छा ऐं हिन में ड्रिंक वग़ैरह बि हलंदी आहे तव्हांजे रेस्टोरेंट में न ऐं जीअं असां पंहिंजी ड्रिंक खणी अचूं त मतलबु हुते एलाऊ आहे पीअण न न न न उहो त सभु लिमिट में रहंदो छो कि फ़ेमिली गेटटूगेदर हूंदो हा हा हम्म हम्म न न हू त फ़ेमिली गेटटूगेदर जीअं थींदो न बसि हुन में थोरी घणी जीअं हा हा बसि हा फ़ेमिली फ़ेमिली

अच्छा अच्छा अच्छा हलो ठीकु आहे हा हा हा न थोरो घणो त हलंदो छो कि खणी ईंदा त असां पंहिंजी ड्रिंक खणी ईंदासीं बाक़ी जीअं तव्हां चयो था त फ़ेमिली आहे त एतिरी त कोई पीअंदो कान कि भई कोई किरंदो या लड़ाई झॻिड़ा थींदा अहिड़ी का दिक़त कान थींदव न न न न आर्तवार न न न न न न लोकल न बसि फ़ेमिली अच्छा ठीकु आहे पोइ बसि जीअं ई थिए त तव्हांखे मां कॉल कंदीसांव ठीकु आहे अच्छा हलो ठीकु आहे हरि ओम

अच्छा हा हा हा हलो ठीकु आहे हा पोइ अच्छा हा हा हा ओके ठीकु आहे पोइ हान हा बढ़िया अच्छा चलो ठीकु आहे न पोइ ओके ठीकु आहे ठीकु ओके अड़े हा